केवळ जन्माक येलो म्हुणून जगपाचें किंवां आपूण ह्या जगान ना म्हुणून जगपाचें अश्या तरेन जिणें जगपाक म्हाका कांय आवडना किंवां थोडे लोक येयले जन्मांक येयले उपरांत मोठे जाले नोकरी केली भुरगीं बाळां जालीं तेंचो फुडार आपूण श्रीमंत कसो जातलो ह्या बंगल्यांतसून त्या बंगल्यांत कसो वयतलो गाडी घेतलो घोडो घेतलो म्हणजे अशें एका पेक्षा एक अशें एक एक म्हणजे हायर अश्या पध्दतीचें त्या मनशाचे सोपनाच आसतात पुणून मुख्य करीयर कितें आपूण कितें करतकूत आपूण फुडें येतलो किंवां आपले आयुश्याचें ध्येय कितें अशें थरोवन आसपी लोक खूब आसता अशें म्हाका दिसना थोडे आसताय बी पुणून एक तरेन नोकरी केली सरकारी नोकरी ती सुद्दां अशीं केली आनी व्हडलो जालो कांय जालो आपल्या भुरग्यांक व्हडलीं केलीं नांव केलें पुणून स्वता ती अशी अशी जर कितेंय आयडेंटीटी दाखोवपाक जाय जाल्यार कितें तरी वेगळे करूंक जाय अशें म्हाका पयलींच्यान दिसतालें हांव जेन्ना एम ए जालो तेन्ना म्हाज्या फुड्यान नोकरीची खूब संदी आयल्ल्यो पुणून थोडे दीस हांवे नोकरी केली पुणून मना पासून नोकरी करचोत ना अशें हांव पयलींत थारायल्लें म्हाज्या बापायचो ज्योतीशाचो आनी इतिहास संशोधनाचो अशें दोन विशय आसले त्या पैकी तुमकांय खबर आसतले की इतिहास संशोधन जे लोक कोण करता तेंचे तशें पोटां भरनात पुण त्या मनान ज्योतीश जे आसतात तेतूर नांवूय जाता आनी पयसोय बीन मेळटा पुणून फक्त पयसो कमोवपाचो म्हुणून ज्योतीश करपी आसले तेतूलो म्हजो बापूय नासलो लोकांक ह्या शास्त्राचो खरो उपयोग जावप गरिबांकबी कळप अगदी कमीत कमीक खर्चान किंवां कमीत कमी वेळेन अश्या पध्दतीन तेकां तेंच्यो उपाय सांगप हेचेर म्हज्या बापायचो चड भर आसलो आनी मुख्य म्हणजे बापूय ज्योतीश सांगतालो म्हणोन हांव सांगचें अशे हांव थारोवना बापूय जेन्ना लोकांक ज्योतीश सांगतालो तेन्ना हांव मुद्दाम आयकतालो आनी म्हाजेर म्हाका लक्षांत आयले की बापूय म्हजो जो ज्या पध्दतीन म्हणजे कुंडली पळोवन ग्रह पळोवन ज्या पध्दतीन भविश्य सांगता तें खूब फावटी खरें जातालें आनी खरें जातालें म्हुणून तर लोक परत परत येताले नू जर तें खरें जायना आसलें जाल्यार लोक कित्याक येतलो आनी जेन्ना म्हाका दिसलें की खरो खर ज्योतीश हें सुद्दां एक शास्त्र आहा तेन्ना हांवूय ठरयलें की आपूण सुद्दां ज्योतीश केल्यार जाता हांव तेचे पयली फक्त बाबा कडल्यान गणीत शिकलेलो आनी हांव पत्रीका करतालो पुणून पत्रीका म्हणजे सगळे ज्योतीश नू आनी आयज काल तर तुमकां खबर आहा की पत्रीका ही अशें बटन दाबलो आनी थोडे आकडें घातले कंम्प्यूटराचेरूय येता म्हुणून मागीर हांव ज्योतीश शिकपाक सुरवात केली आनी मागीर एक जोशी म्हणून एक मिरज चो ज्योतीश आसलो म्हाजी जेन्ना तेणी ज्योतीश शिकपाची उमेद पळयली तेणी तेन्ना म्हाका आपूण स्वता हातीन बरोवन जवळ जवळ हजार ते देड हजार पानां म्हाका अभ्यास शिकयलो तेणी म्हाका नॉट्स धाडपाच्यो म्हणजे पाट धाडपाचे हांव तेजेर उत्तरां धाडपाचीं ती तेणी करेक्शन करून धाडपाचें अशें जवळ जवळ तीन ते चार वर्सां तो बाबडो म्हाका शिकयतालो तेणी सगळ्या तरेचें गणीत शिकयलें भविश्य शिकयलें आनी तेकाय बी उमेद जाली की आपूण एकल्या कोणाक तरी शिकयलो तेचे उपरांत हांव ज्योतीश सुरू केलें आनी हो व्यवसाय म्हणून करचो वो ना अशें परतूय बी म्हाका दिसतालें कारण ह्या धंद्याक कांय जाणांच्या बाबतीन प्रतिश्ठा आसा आनी कांय जाणांचे बाबतीन ना पूण हें सगळें त्या मनशाच्या किंवा तो जो ज्योतीश सांगता तेचे आचार विचाराचेर तो लोकां कडेन कसो वागता लोकांक कसो ट्रिटमेंट दिता हेचेर अवलंबून आसता हांव जर फक्त पयश्यां फाटल्यानूत लागललो आनी ज्योतीश सांगलेलें जाल्यार म्हाका दिसता हांव खूब पयशे कमयतलो आसलो पूण म्हाका तशी पयश्याचीच गरज नासली ना अशें नू पूण फक्त पयश्यां फाटल्यान धांवपाचें अशें म्हाका दिस नासलें ते खातीर येवपी लोकांक म्हाका जें खरें दिसता तें म्हणजे फक्त दुसऱ्याक लोकांक पटोंक जाय किंवां तेका बरें दिसोंक जाय अशें ज्योतिशी हांवे सागोंक ना केन्ना जें खरें आहा तेंच सांगला थोड्यांक कितें दिसता की म्हाजे कडेन येयलो काय सगळी कामां जांवकूच जायी हांव तेंका पोजिटीव आन्सरूच दिवंक जायो अशे कशें जातलें केन्ना केन्ना नॅगेटीव आन्सरूय दिवचें पडटा तेन्ना येवपी मनीस मात्सो नर्वस जाता पूण दुसऱ्या फावटी तेका खोशी भोगता तूं सांगलेलें तें खरें आं तें जांगना म्हजे काम अशें ते सांगोंक येतात थोड्यांचा बाबतीन अशें आसता की आमचें काम जावचेंना ना पूण ते जावपा सारकेंच कितें तरी सांग तेन्ना मात्र खूब फावटीं कुचंबणा म्हणो येता अशीं जाता कितें म्हूणोन सांगतलो हेका हांव हेचे काम कांय जावचेना पूण तरी तेच्या समाधाना खातीर कितेंय उपाय सांगपाचो पडटा पुणून हांव देवाक स्मरून सांगता की केन्नाच हांव तेका खूब महागडे उपाय कर आनी मागीर तुजें काम जातलें अशें सांगोंक ना तेणी स्वताच्या स्वता कितें उपासना कराप किंवां ग्रहाचो जप करप अशें करून तेका जें कितें फळ मेळत तें ताच्या नशिबान मेळटलें जाताय बी कारण शेवटी प्राक्तन जरी म्हटलें आमी जें जावपाचें आसा तें घडटलेंच अशें जरी म्हटलें तरी तुमी स्वताच्या प्रात्येन किंवां स्वताच्या स्वताची जी वील पावर आहा ती इनक्रीज करून तुमी स्वताचें नशिब सुद्दां बदलूंक शकतात अशें म्हाका दिसता जरी हांव ज्योतिशी आसलो तरी म्हाका तशें दिसता आनी म्हणून हांवूय हो धंदो म्हणा असो स्विकारलो आनी आजूनी तो बऱ्या बशेंन चालू आहा